ہلو جی سر آپ کس ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں مصطفیٰ سر مجھے آپ کے یہاں سے وہ ایک بن آملیٹ اور ایک چکن بریانی آڈر لینا تھا سر ہم لوگ تین دوستوں کے ساتھ ہیں آپ کا کیا ٹائمنگ ہے کیا شیڈول ہے وہاں پہ کیا مینیجمنٹ ہے رات گیارہ بجے تک ٹھیک ہے اچھا اور وہ پراٹھا نہیں ہے سر پراٹھا اچھا اچھا اچھا سر تو سر ہمیں اگر ہم دو چکن بریانی کا اور پراٹھا بھی اگر ساتھ میں رکھ لیں اس کے ساتھ گریوی تو ہمیں اس کا کیا پڑے گا پرائز اچھا نہیں تو مجھے دو لینا ہے نہیں ساری تین لینا تین تین لینا ہے ساڑھے تین سو اور پراٹھے کا کیا پڑے گا سر ہاں ہاں بالکل کولڈ ڈرنک تو لیں گے ہی اچھا سر چلیے دیکھتے ہیں ہاں ہم وزٹ کر لیتے ہیں شام میں ہم چھ سے سات سے کے بیچ بالکل بالکل تو ہم چھ سے سات کے بیچ میں سر یا سات کے آٹھ میں ہم آتے ہیں آپ کے ریسٹورینٹ پہ مصطفیٰ بتایا نا کیا لوکیشن کیا ہے سر آپ کا اچھا اچھا ٹھیک ہے سر تھینک یو تھینک یو اوکے اوکے تھینک یو سر